औ आंहा दावबायथिंनायनि बिराद खामानि दङ एकदम दावबायाबानो जाया जेरावखि थाङा मानो बिदिनो जायगा जायगा थांनांगौ जायो खामानि लाना जायगा जायगा बेरायहैनांगौ जायो न'आवबो फिसाइया हासबेन्डा सोलाबा नालाय ओंखायनो आंनो थांनांगौ जायो फिसाफ्राबो उन्दै उन्दै फरायफुनाय ओंखायनो जेरावखि थाङा खामानियावनो दावबायनांगौ जायो आङो जेरावखि थाङा मानो अफिस बाबो फिसाय डिउटी सोलाबा फिसाया दासान्दिथ' आथिङानो लेंग्रा जानानै दं बेडमेन्टन गेलेनानै सिबाय गावनि आथिंजोंनो आथिं जोफ्लांनानै अपारेसन सो खालामनांगौनो लेंग्रा जानानै दं आथिं थोंसेया आगदाथिंना ओंखायनो दाना आंनो ओंखाराब्लानो जाया जेरावबो दावबायनांगौ जाबाय बिफानि देहाया मोजां नङा आथिं लेंग्रा अजा हमबाबो गायाखै अपारेसन सो बिबाय डक्टरा बेनिखायनो आंसो थांनांगौ जायो गोजानबाबो खाथिबाबो दावबायथिंनांगौ जायो उफाय गैया फिसाफोर हस्तेल थानायफोरखौबो नायनांगौ जेरावखि जाया टाउन सहरावबो थांनांगौ हाथाय बाजार थांनांगौ जेरावखि जाया अफिस नि खामानिबाबो थांनांगौ बिदिनो बायदि बायदि मेंबाबो थांनांगौ गुवाहाटि यावबो खामानियाव थांनांगौ जायो बिदिनो दावबायबाय थानांगौ जायो उफाय गैया थांनो बाबाबो गवा थांनांगौ जायो उफाय गैया रावबो गैया जासे न'आव बिनिखायनो थांनांगौ माथो खालामबावनो दावबायबाय थानांगौ एखनब्ला गथ'फोरनि फरायनाय मानायनि थाखाय नायनांगौ जायो एखनब्ला बिदिनो जानाय लोंनायनि थाखाय लायनांगौ जायो बाजार हाथाय जेरावखि थाङा मानो थांनांगौ जायो उफाय गैया बिदिनो दावबायनांगौ जायो एखनब्ला खाथिबाबो गोजानबाबो थांनांगौ जायो दावबायनांगौ उफाय गैया माथो खालामबावनो आंना हासबेन्दा माब्ला गायो गाब्लासो आं दलर थानो मोनसिगोन आथिङा मोजां जाबासो अन्थाव बाथाव थाबायनायावबो साजायो लेंग्रा लेंग्रा जालांबाय आवगायाव मोजांसोमोन इसोरनि अन्नायाव मोजां जाफिनथारथोंसै आंनि हासबेन्ड आंनि फिसायनि आथिङा थाबैनो मोजां जाथोंसै नङाबाथ' आं दावबायनांगौ खोथायानो गैयामोन गावनो लाबोजोबो मा नांगौ जानाय लोंनाय गान्नाय जोमनाय गावनो दावबायजोबो हाथाय बाजार अफिस टपिस गावनो थांजोबोमोन बै समाव मानो बिदि जाखो बुंस'नो हाला इसोरनि अन्नायाव थाब थाब हामफिनथोंसै आंनि फिसाइया आं जोबोद दुखु मोनो नुब्लानो दुखु मोनो माब्ला गायो भगबाननि अननायाव सानो थाब थाब अजाफोरजोंनो थाब थाब गाथारथोंसै कबिराज हमदों दा खस्थ' मोनबाय सिबाया आद्रि आद्रि माथो खालामबावनो बल खेलाखौबो दाखालि एकदम नायथारबाय थाबायनानैनो साय आव जानायखौ दुरान्द बल खेलाखौ फुटबल दुरान्द काप क्लाब खौ दुरान्द काप बल खेला जानायखौ गोसो दंथारो नायनो आरो आथिङा बुसिनलायबाय थांलाय फैलाय थाबायलांबाय अखा सिजाबाय दाना आथिङासो बुसिनबाय मा जानांगौ भग'बान गाहोफिन्दो एन्टारेस्ट जोंनो बल नायबाय बिदिनो आथिं लेंग्राबाबो थाबायनानै बल फुटबल गेलेनायखौ मोजां मोन्थारो ना मानसिया गाहाबो बेदमिन्तन गेलेनायावनो जोनानै लाबाय एक्सार्क्साइज खालायनाया उफाय गैया जारला जानोसो थान जानो गोरलै गानो गोरा मा जानांगौ जाखो बे जिउआवलाय हे भग'बान